हलो हलो हाँ केयर पार्लर से बोल रही हूँ मैं हाँ करते हैं न हाँ सभी प्रकार की हो जाएँगी मैम आपको कौन सी कटिंग कराना है लेयर कट स्टेप कट स्टेट कट यू कट आपको कोन सा कटाने है मेम इंदिरा गाँधी कट अच्छा हाँ वह भी कट जाएगा मेम हाँ देखिए मेम अगर आपको इंदिरा गाँधी पराईम मनिस्टर कट कराने हैं तो उसके टोटल फीप्टिन हनड्रेट लगेंगे मेम है ना हाँ और स्टेप कटिंग के ऐट हंड्रेट है लेयर कटिंग के ऐलेवन हंड्रेट है ऐसे अलग अलग कटिंग के अलग अलग रेट है मेम नहीं तो हमारी कटिंग ऐसी है मेम आप एक बार ट्राय कर के देखिए हमारे यहाँ पार्लर में या कर के आपको सब सुबिधायें अच्छी मिलेंगी आपको सब चीज़ आप एक बार आ कर देखिए कटिंग मिल जाएगा करवाने मई हूँ हाँ हाँ नहीं तो बाल तो बाल तो हम कम करेंगे ही मेम आपके काटेंगे बाल काम हो ही जाएँगे रुपये कैसे कम करेंगे बताओ जो रेट है वह तो है ही मेरे पार्लर में नहीं फिर मेरा रेट काम करूंगी मेम तो वह मेरा सभी रेट कम हो जाएगी फिर आपके जैसी सभी लोग बोलने लगेंगे में तो मेरा भी नुकसान होगा ना में पार्लर कैसे चलेगा मेरा फिर हाँ हाँ आ जाईए कोई दिक्कत नहीं है कभी भी और आप आएँगी तो अच्छा ही लगेगा आप लोग तो ग्यारह सौ की जगह बारह सौ दे कर जाओगे यह पक्का गरेंटि है आप आईए तो सही हाँ हाँ ओके ओके